हाँ भैया नमस्ते चुनार क़िला घूमना है चलिए बैठिए भाई देखिए वहाँ का भाड़ा हो जाएगा साढ़े पाँच सौ रुपए

विंध्याचल जाना है तो विंध्या अच्छा तो विंध्याचल तो विंध्याचल का भी भाड़ा फिर वो आपका हो जाएगा साढ़े तीन सौ हिसाब से अरे ठीक है ठीक हाँ बैठिए

ठीक है जहाँ कहेंगे हम वहाँ घुमा देंगे आपको

अरे अभी करीब तेरह चौदह किलोमीटर है अभी करीब वही पाँच किलोमिटर हाँ भैया देखिए आप घूम लीजिए तब तक चलो विंध्याचल चला जाए ठीक है बैठिए बस आधे घंटे हाँ हाँ माला फूल सब वो नारियल माला फूल आपको सारी व्यवस्था मिलेगी वहाँ वहाँ कोई दिक़्क़त नहीं होता है ना हाँ नहीं नहीं कोई दिक़्क़त नहीं है वहाँ आपको हर सारी सुविधा मिलेगी

हाँ हाँ ठीक है हाँ हाँ ठीक है ठीक चलिए चलिए हम मार्केट की दुकान में बैठते हैं अब कहीं चलना है भैया और कहीं से लाएँ हैं अरे भैया वही दो दो के समोसे निकाल दो